दर्द तर्द जे पहिले होइत रहै छलै कमर दर्द पेटमे जे दर्द होइत रहै छलै तऽ पहिलुका बूढ़ पुरान तऽ तेले मालिशसँ ठीक कय दै छलै हैं कहै छलै बाइके दर्द होइत छलै नहि तऽ कहैत छलै से बाइ उखड़ि गेलै बाइ उखड़ि गेलै तऽ तेल लऽ कऽ से जे छै से पेटके ससारि ससारिके से बाइ बैठा दै छलै आओर कपड़ा लऽकऽ बान्हि दै छलै आओर कहै छलै जे पेटकुनिया मुँहें सुति रहऽ तऽ ओहिसँ दर्द ठीक भऽ जाइ छलै कहै छलै जे बाइ आब बैठि गेलै से होइ छलै पहिले तऽ तेले मालिशसँ डाँर दर्द ठेहुनके दर्द सभ कुछ ठीक भऽ जाइ छलै हैं बालो बच्चा जे लोकके होइ छलै तब बूढ़े पुरान पहिलुका बूढ़े पुरान जे छै से मतलब बच्चा होइ छलै हैं तऽ बूढ़े पुरान रहै छलै हैं डाँर ससारि देलक पेट ससारि देलक तऽ लोकक से घरे पर होइ छलै हॉस्पिटल नहि जाय पड़ै छलै हैं बहुत नीकसँ बच्चा हो जाइ छलै घरे पर तेले मालिशसँ मालिश तालिश करै छलै डाँरमे तेल देलक आगि लऽ कऽ सेंकलक साँकलक पेट ससारलक वएह सभसँ जेछै से बाल बच्चा लोकक भऽ जाइ छलै पेट दर्द ठीक भऽ जाइ छलै डाँर दर्द ठीक भऽ जाइ छलै हैं इएह सभ होइ छै